हैलो अंजी थुआढ़ा फोन आया आं जी भांडे मतलब अलग अलग प्राईज़ दा स्टार्टिंग तू अंजी आं डिनर सैट साढ़ी दुकान उप्पर आयो में थुहानू दस्सगी भांडे सारें दा केह् रेट ऐ आं दौ ज्हार कोला स्टार्ट ऐ ते अग्गें जिन्ने तुस लेई सकदे ओह्दे स्हाब कन्नै भांडे गै भांडे बी हैन जेह्दे च गिफ्ट बी हैन साढ़े कोल मतलब गिफ्ट तुसें देना होग डिनर सैट मतलब हर इक्क चीज़ हर इक्क क्रॉकरी आईटम अबेलएबल ऐ जेह्ड़ी थुहानू पसंद आह्ग लेई सकदे ठीक ऐ